जोंनि गामियाव न'खराव नांलाय खमलाय जायोब्ला जोंनि न'खरनि गिदिर गोलाव आरो जोंनि गामिनि गावबुरा ज' जानानै रायज्लायलायनाय जायो आरो मानि थाखाय न'खराव नांलाय एबा दावराव दावसि जादों बेनि सोमोन्दै बिसार खालामनाय जायो बावैसो जोंनि खाथियावनो थानाय सानै बिसि फिसायनि गेजेराव नांज्लायनाय जादोंमोन बिथाङा गावनि हिनजावखौ बेमारि होननानै न'निफ्राय होखारहरदोंमोन जायनि हिनजावा ब्रेस्ट केन्सार जादोंमोन बिनिफ्राय बिथांखौ न'आव लाखिनो हाया होननानै न'निफ्राय होखारहरनाय जादों बेखौ जोंनि खाथिनि न'नि मानसिफोर गिदिर गोलाव आरो गावबुरा जयै लोगो नांनानै समाधान खालामनो थाखाय मिथिं मिथिं लेंनाय जादों जोंनि गामियावहाय आरो मिथिंनि गेजेरजों रायज्लायनाय जादों दा बेफोरबायदि गिदिर न'खरनि जेंनाया जुदि गिदिर जालाङोबा जोंनि गामिया दायथ' माखासे दायथ'खौ लायो आरो समाधान खालामना होयो